देखिएगा एक खेल ही ऐसा एक बड़ा समुदाय का एक कारण होता है जो एक मनोरंजन में ही एक आदमी बहुत से आदमी एक साथ होते हैं जैसे हमारे यहाँ खेले जाने वाला खेल है एक क्रिकेट ठीक है क्रिकेट जो खेला जाता है फुटबॉल खेला जाता है हमारे यहाँ तो हर एक समुदाय के लोग आते हैं क्रिकेट खेलने बहुत से आदमी आते हैं एक एक ही समुदाय अलग अलग समुदाय के आदमी आते हैं और क्रिकेट में भाग लेते हैं उस क्रिकेट में बहुत से लोग आ कर अपना अपना योग्यता दिखाते अपना प्रदर्शन दिखाते हैं उसमें एक दो पक्ष होता है एक पक्ष खिलाता है फिर एक पक्ष दूसरे पक्ष को खिलाता है एक दूसरे में मुकाबला होता है मुकाबले के दौरान एक दूसरे को मतलब ट्रॉफ़ी दिया तो जो पक्ष जीतता है जो प्रदर्शन अच्छा देता है उस पक्ष को ट्रॉफी वगैरह जो भी वहाँ पर मतलब विजेता को दिया जाता है जैसे कि हमारे गाँव में एक हुआ था बाइक प्रतियोगिता हुआ था जिसमें जो पक्ष ये क्रिकेट मैच का जो आठ ओव्हर का मैच हुआ था इस आठ ओव्हर के मैच को जो पक्ष जीतेगा उस पक्ष को मतलब बाइक दिया जाएगा तो दो पक्ष बनाया गया था एक पक्ष दूसरे पक्ष को खिलाने के बाद खिलाया खिलाने के बाद दूसरा पक्ष जीतता है उस पक्ष को मोटर साइकिल दिया जाएगा तो दोनों में मुकाबला कराया गया तो फस्ट वाले बैच जो था वो जीत गया उसको एक मोटर साइकिल विजेता को फस्ट वाले विजेता को मोटर साइकिल दिया गया उसके बाद देखिएगा यही खेल फिर आगे की ओर फिर सेमीफाइनल में गया सेमीफाइनल इससे भी बड़ा मतलब प्राइज़ था फिर दोनों पक्ष फिर फिर तीसरा पक्ष को उसके साथ पहले पक्ष को तीसरे पक्ष के साथ खिलाया गया उसमें भी खेलने के दौरान में फस्ट वाले पक्ष जीत गया उसमें उस पक्ष को सोने का ट्रॉफी दिया गया ठीक है उस पक्ष जो पहला फस्ट जीतते गया उसमें था आठ ओहर का ये पहले वाला मैच था दस ओव्हर का दूसरा मैच था आठ होवर का वो दोनों पक्ष जीत गया उसके बाद एक नाटक नाटक जो होता है अपने हमारे जिले में समस्तीपुर जिले में नाटक बहुत बढ़ चर पे बहुत ज़्यादा होता है उस नाटक के दौरान हमारे यहाँ पूजा पाठ जैसे दुर्गा पूजा हुआ सरस्वती पूजा हुआ इस सब में मतलब नाटक खेला जाता है जिसमें किसी का एक रोल दिया जाता है उसमें देखिएगा जैसे कि माता का रोल दिया जाता है फिर दुर्गा माता का रोल दिया जाता है फिर सरस्वती माता का रोल दिया जाता है उसमें एक फिर या जामवंत बनता है फिर राम भगवान बनते हैं उस तरा से एक रामायन का पाठ हुआ फिर माता कैसे रक्त बीज को वध करती हैं उस सब का पाठ कराया जाता है इससे बहुत लोग शिक्षित भी होते हैं हर एक समुदाय के लोग एक साथ फिर बैठते हैं एक साथ कथा सुनते हैं ठीक है इस नाटक में जो भी पक्ष एक दूसरे से मिल जुल के अपना ये नाटक का एक प्रदर्शन दिखाते हैं एक दूसरे को सपोर्ट से ये नाटक सफल होता है बहुत दूर दूर से लोग इस प्रदर्शन को इस माता का जो भी नाटक रचाया जाता है देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और पूजा भी वहाँ पर होता है